मां हिक दुकान तां चूड़ियूं वरिती हुई त उहो जल्दी ई कारी थी वई अने साइनिंग बि निकिरी वई अना डायमंड बि निकिरी विया हुनते मां ॾाढी दुखी थियसि